आमच्या गांवांत ल्हानपणा सावन सगळे आमी देवळा कडेन जमताले आनी वेगवेगळे खेळ खेळटाले तातूंतच आमचो एक जेश्ट पंडरी सतरकर हो कबड्डी खेळांत स्टेट लेवलाचेर पावन ताका वेगवेगळे पुरस्कार मेळ्ळ्यांत तातूंतलो व्हडलो गोंयचो पुरस्कार जिवबादादा केरकर ताका मेळ्ळा आनी ताणें आमच्या गांवचें नांव स्टेट लेवलाचेर व्हेला